जेह्की साढ़ी बाड़ी खेत्ती ऐ एह्दे बारे च जेह्ड़े नुक्सान न ओह् अऊं समाना चाह्न्नी आं कि बाड़ी अस जो बी बीऽ रांह्दे ऐसा होंदा कि कीड़े शीड़े होंदे ओह् खाई लैंदे एह्दे बजह् बिच्च साढ़ी फसल नेईं होदी ऐ ते पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा कि दांद होंदे हे उंदे कन्नै अस अपनी बाड़ी बाही लैंदे हे अज्ज कल बड़ियां बड़ियां चीजां चली दियां जियां ट्रैक्टर अज्ज कल ट्रैक्टरैं कन्नै बाड़ी बांह्दे अगर साढ़े कुश रहाए दा होऐ साढ़े कुश होई बी जाए ते कदैं कदैं सा होंदा कि बांदर होंदे ओह् खाई लैंदे फसल कीड़े शीड़े लग्गी जंदे सारा फसल खराब होई जंदी असें अगर साढ़ी कोई फसल होगी ते अस किश खाह्गे अग्गैं किश करदे ते मतलव ऐग्रीकल्चर आह्लें गी आक्खना चाह्ने कि तुस साढ़ी गौरमैंट हैल्प करन असेंगी सनाना कि अस कियां जो फसल ऐ ओह् बचाई सकन कदैं कदैं मौसम बी ऐसा होंदा कि बर्खा शर्खा पौंदी ओह्दे बजाह् बिच्च बी असें राहे दा होऐ किश सड़ी जंदा जियां जियां कि मौसम चेंज होंदा इयां इयां असेंगी बड़ियां मुसीबतां औदियां कदैं कदैं केह् होंदा कि बर्खां गै नी होंदियां साढ़ियां बाड़ियां गै नी बुड़दियां ते अस किश बी नी करी सकदे ते बर्खा नी पवै दे साढ़ै कोई फसल नी होंदी ऐ कदैं कदैं ऐसा होंदा कि बड़ी जादा बर्खा पेई जंदी ऐ ते साढ़ी फसल खराब होई जंदी ऐ एह्दी बजाह् बिच्च बड़ा नुक्सान ऐ असेंगी जेह्ड़े ऐग्रीकलचर आह्ले नै इनैं इसेंगी कोई सुविधा देना चाही दी ऐ अस अपनी फसल कियां बचान असेंगी बी किश पता लग्गै अग गांव च रौह्ने आह्ले न असेंगी नी पता ऐ किश ते ऐग्रीकल्चर आह्लैं असेंगी सनाना चाही दा कि कियां अस अपनी फसल बचान कियां जो कि मौसम ऐ कि अज्ज कल बड़ियां स्कीमां चली दियां पैसे थ्होंदे जो बाड़ी आह्ले न दो दो ज्हार रपेआ असेंगी अज्ज तक कोई पैसे नी थ्होए नां किश जो पैह्लें हून पैह्लें पैह्लैें गोहा सुटदे गे इक गोहा होंदा ऐ ओह् बाड़िया सुट्दे हे जेह्दी बज्हा नै फसल स्हेई आई जंदी ही अज्ज कल हून बड़ियां सारियां चीजां चली दियां जियां हैल होइया हैल चले दा पर ओह्दे कन्नै बी बड़ा नुकसान ऐ हैल कन्नै बी बड़ा जो असैं किश राहे दा होऐ ओह् सड़ी जंदा ओह् बी प्योर पिच्छुआं दा नी ऐ अवा दा मतलव किश नी ऐ पैह्लैं चलो गोहा होंदा हा करी ओड़दे हे ते एह्दा बजह बिच्च जो बी अस कोई बी चीज रहान बड़ी सारी खराब होई जंदी असेंगी कोई एह् नी ऐ असेंगी किश नी ऐ पता कि अस कियां अपनी फसल बचाई सकने फसल तो इयै ऐ कि जो गौरमैंट आह्ले न जो ऐग्रीकल्चर आह्ले न उनेंगी इस मतलव सब किश जानकारी ऐ ओह् असेंगी सनाना कि इयां करना फ्ही अस किश करी सकने ते बस इयै कि गोरमैंट कशा दा जो बी ऐ साढ़ी हैल्प करन ऐग्रीकल्चर आह्ले अस इयै आखने कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च आओ असेंगी सनाओ कि कियां फसल बचाई जंदी ते अस अपनी फसल बचाचै